सर मैं अजीज बोल रहा हूँ जी सर मुझे बुखार आ रहा था तो मैं चेकअप कराने के लिए आना चाहता था आप सर आपके मेडिकल का सॉप किधर है श्रीनिति नगर

सर जी जी सर कितने बजे तक खुलता है अपना क्लिनिक जी सर सर तो मैं अपनी कब आऊँ सर आपके पास चेकअप कराने जी जी जी सर सर मुझे ए जी सर एड्रेस डायरेक्ट वहीं पर है गा रेलवे स्टेसन कार्य के पास कि

जी जी सर तो मेरा क्लीनिक चेकअप होगा की नईन होगा मतलब याने प्रोसिजर अलग अलग तरीके से होगा सर जी जी बुखार है सर बुखार

जी सर सर वो फीस कितनी लगेगी

जी सर सर और एनेदर वो चार्जिंग फीस जो ऊपर लगती है जी सर जी सर जी सर ओके सर धन्यवाद